जी फिलहाल ते में नान फिक्शन गै लिखै करनी ऐं मै गज़लां बी लिखनी आं साहित्य दियां बक्ख बक्ख विधा लिखनी होन्नी आं जियां के दोहा लिखेआ चोपदे लिखे कविता गज़ल ते बक्ख बक्ख विधां च लिखनी होन्नी आं कैंह् मुकरियां बी लिखनी ऐं मुकरी विधा जेह्की मेरी मनपसंद विधा ऐ ते हून गै बस इक हफ्ते पैह्लें गै मेरी मुकरियें दी कताब बी निकली ऐ डोगरी च ते मिकी लिखना तां बड़ा ज्यादा शौक ऐ होर मेरे फेवरट जेह्के मेरे पसंदीदा लेखक न ओह् बड़े सारे न ते मेरी फेवरट लेखिका कविता लिखदियां ते क्हानी लिखदियां न उंदा नांऽ ऐ आदरनीय आदरयोग शशि पठानिया मैम ओह् बड़ी अच्छी कविता लिखदियां न उं'दी कविता पढ़दे मौकै कविता च इंसान खोई जंदा ऐ ते बाकी होर बी जियां पद्मा सचदेवा होई गेइयां ओह् मेरियां फेवरट लेखिका न पर मैं शशि पठानियां मैम जी कोला मता किश सिक्खेआ उ'नें मिकी साहित्य च साहित्य च अपना टाइम अपना समां कि'यां देना ओह् सखाया ते साहित्य दे केह् फायदे न साहित्य दा केह् जेह्का रोल ऐ ओह् होंदा ऐ ओह् दस्सेआ ऐ साहित्य इक समाज दा दर्पण ऐ होर साहित्य रूह् दी खराक ऐ एह् उ'नें मिकी सखाया ऐ मैं उं'दे कशा बहुत कुछ सिक्खेआ ऐ उ'नें मिकी सखाया ऐ जे कविता इक संवेदनशील कवि गी कविता किस चाल्ली लिखन चाहिदी होर कविता च समाज दे केह्ड़े केह्ड़े पैह्लू होना चाहिदे की जे कविता च अस अपने लागै दवागै अपनै दाएं बाएं होंदियां होई घटना गी अस अपनी कविता च अस लिखने आं ते ओह् सारियां जेह्कियां चीजां न ओह् इक कवि गी अपने कविता च उ'नेंगी कविता च पाने दा जेह्का ऐ हुनर होना चाहिदा